कोई बाह्रा दे लोक आए दे होंदे ने उं'दे कन्नै चज्ज दा ओह् निं ऐ छड़ा इन्नी सफाई निं रक्खदे इद्धर बाह्र दोआइयां दा इन्ना ओह् निं बड्डी दकान निं ऐ हर दोआई इद्धर मिलदी निं ऐ सानूं ते सानूं बड़ी दिक्कत आ दी इद्धर सानूं साढ़ी इ'यै गजारिश ऐ भला इत्थें कोई अच्छा देआ हॉस्पिटल खोह्ल्ली देन सानूं तांकि जेह्ड़ा इलाज बाह्र जाने कोला इद्धर होई जा' अपने लाकै ते सारें कोला बेह्तर ऐ